नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव मा खालामनो मोजां मोनो आङो ओरैनो थानाय समावहाय ओंखाम ओंख्रि संनानैहाय मोजां मोनो आरो बिजों लोगोसे बिबार गायनोबो मोजां मोनो मानोखि बिबार गायनानै गावनि नखौबो समायना खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला बिबारखौ बारफ्रुाय नुयो बे समावहाय बिबारखौ नायनानैहाय गोसोयाव गोजोननाय आरो सान्तिखौहाय रंजानायखौहाय मोनो आरो बेनो